खेलों के प्रति लोगों के जीवन में बहुत सारी गुणवत्ता सकारात्मक प्रभाव बढ़ सकती है जैसे कि खेल बहुत सारे प्रकार के होते हैं खेल जैसे क्रिकेट हुआ कबड्डी हुई खो खो हुआ अन्य सारे प्रकार के खेल होते हैं तो वह उससे व्यक्ति को बहुत प्रभाव पड़ता है जिससे जैसे कि ब्रेन ब्रेन में प्रभाव पड़ता है पाचन तंत्र में प्रभाव पड़ता है बॉडी बॉडी में प्रभाव पड़ता है अच्छे से अपना शरीर काम कर सकता है जैसे किसी को मोटापा है तो वह वह परफेक्ट रहता है और ब्रेन में काम करता है और अपनी बॉडी को फिट रखता है